ठीक छी ने ठीके हइ की सब्जी आर उपजाबै छियै हमरा लेबयके हइ केना दै छियै साग अभी देरी छै कटनीमे बेचेके छै डेढ़ क्विन्टल लेबै केना दै छियै हमरा लेबहेके हइ देबै

हँ तऽ हमर दिऔ गन्ने अब गाड़ी आर भेजाउ सब गदहा उदहा देबै अपन पैसा वैसा हूएँ अपन लऽ लेब हम बात करै नय छोड़य बला छिअय भेजा देबै ठीक हइ तब कितना पैसा भेल तऽ ठीक हइ तब आबै छी लयके तब गड़ी जाय छी अभी करय लए तऽ लेके आयब तऽ दे देबै आएँ कथी कथी रखने छियै आरो टमाटर भिण्डी आलू कोभी सब जेत्ते हइ मट्टर ढिसमिस आर सब देबय वला हइ आलुओ हइ दय देबै तऽ सब पचास पचास किलो कऽ दय देबै आ जे पैसा होतै से हिसाब कऽ देबै आबै छी तऽ ठीक हइ तब आबि रहलिअ तऽ इन्टिरियर गावँमे ठीक हइ गाड़ी बला से बात आर करबै तब भेज देबै हँ टिपली पता आबै छै गड़ी लयकेँ गेलिअ गड़ी बला केँ कहय लए तऽ आबै छी गड़ी पर चहरि कऽ हँ अपने एहिठाम सऽ ठीक छै ठीक छलै

ठीक छै ठीक हइ काज ताज करय छी की